यदि कभी

यदि हाँ तो आप ने वहाँ पर उन लोगों से बातचीत कैसे किए अगर उन पर वर्णन किया जाए तो मैं चेन्नई को लेना चाहूँगा जैसे कि चेन्नई मे आप जाएंगे वहाँ पर आप को उन लोगों की भाषाएं बिल्कुल समझ नहीं आएंगी और वहाँ पर जो कार्यक्रम जो संस्कृति है वो सब से अलग है वहाँ नई नई संस्कृति आप को देखने को मिलेगी नए नए पूजा पाठ देखने को मिलेंगे आप सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर आप का कोई आपसी वाला होगा उस से आप बातचित करोगे और नई नई पूजा पाठों पर ध्यान दोगे किस तरीक़े की पूजा हो रही है कैसे कोई कार्यक्रम हो रहा है